औ औ बबेनिफ्राइ बुंदोंमोन बेंटलनिफ्राइ ना बेंटल बेंटल बाजारनि बोरै एरैनो जायगाया मा गामिनि नामखौ मोनबा मोजां जागौमोन सानजाहा जायोना जोबोर गाज्रि थासारि जाथारदों नामा ओरैनो थानाय जानायनि ओरैनो उसुबिदाफोर जादों नामा जेनोबा

औ औ ओरैनो खाथि खालानि जेनोबा ओरैनो बे मानसिफ्रा ओरैनो हेफाजाब होनाय होयै बेफोरनि सायाव ओरैनो होदोंना होयाखै दाथ' जेखिजाया समखौ मानि दा समाथ' एसे बेस्थथ' जायखिया अफिसाव दङ दसे उनाव जायखिया आङो माबा मोनसे खालामनानैबाबो समखौ मेनेस खालामनानै दिहुनानै नोंथांमोननि गामियाव नुजाहैनो नाजागोन दे मा होन्दों मा होन्दों जायखिया दा बे बेलासि बेलासिनि गेजेराव जायखिया दिनैनि गेजेराव सहैथारगोन आरो आं नायबिजिरहैगोन जोङो ग्रुबै थांनानै

जायखिया बेलासिनि गेजेराव जागोनथ' औ दे दे औ औ दे दे दे औ